हाँ जी मैडम गुड मॉर्निंग मैडम हाँ जी मैम यस बैंक से बात कर रहे हम मैम लोन तो आपको मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी सिटी में बना रहे हो आप अच्छा तो मैम बना लो वहाँ पे मिल जाएगा जे डी ए अप्रूव्ड है आपकी वहाँ पे जमीन तो आपका जो ये बिजनेस प्लान है ये कब से हैं तो इसको आपने ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट पे रेजिस्ट्रैशन किया है आपके बिजनेस पे या विदाउट रेजिस्ट्रैशन है इसका तो मैम हमारे बैंक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा मिला के अगर देखें तो अपन साठ परसेंट के लगभग आपको साठ से सत्तर लाख रुपये तक का लोन कर सकते हैं इससे ज़्यादा आपका लोन तो होगा नहीं कितने एकड़ का होगा मैम ये मतलब आपके कुछ आइडिया है अच्छा तो मैम हो जाएगा आपको कितना लोन चाहिए मैम मैम एक करोड़ तो हो जाएगा बट इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा कम से कम दस से ग्यारह परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसमें और इसमें आपको गारंटी के तौर पे जिनका इस हमारे बैंक में खाता हो और उनको एफ डी बेस हो कम से कम पचास पचास लाख की उनका आपको गारंटी के तौर पे गेरेंटर लगेंगे हाँ अगर आप दो से तीन गेरेंटर लेते हो जिनका एफ डी अकाउंट पुराना है और हमारे बैंक से अच्छा लेनदेन है वो आपकी गारंटी गेरेंटर बनें आपके और आपके जो एरिया हैं उसका सुपर मार्केट विज़न का पूरा आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया हुआ नक्शा जो भी डॉक्युमेंट्स है जमीन के वो और पर्चेजिंग वाले रिसीप्ट वगैरह सब लेके आप मंडे को मेरी बैंक में आ जाइए एक बार ब्रांच विज़िट कर लीजिए ठीक है मैम ठीक है मैम